ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے تو چیزیں آسان ہوئی ہیں اسی طرح جب بھی ہاسپٹل وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو پہلے لائن میں لگنا پڑتا تھا جب بھی ایمس میں جانا ہوتا لوگ صبح صبح لائن میں لگتے تھے پھر اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کیجیے پھر اس کے بعد جائیے لگئیے تو مختلف قسم کی پریشانیوں سے بھی جوجھنا پڑتا تھا اور سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے اس کے فائدے یہ ہوئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اگلے تین مہینے چار مہینے دو مہینے آپ کو جب بھی اپوائمنٹ چاہیے آپ پہلے سے اپوائمنٹ اپنا بک کر لیجیے اور اس کے بعد جو آپ کی تاریخ ہے اس وقت نو دس بجے قریب آپ جائیے اور بس رجسٹریشن کروائیے نارمل اور پھر آپ اپنا علاج کرائیے اور اسی طریقے سے جو ہاسپٹل میں مختلف قسم کی مشینیں آئی ہیں جیسے آج کل آنکھ کی سرجری کے لیے ایک مشین آئی ہے بہت آسانی سے اور سیفلی بہت حفاظتی طریقے سے تحفظ بالکل فراہم کیا جاتا ہے تاکہ آنکھ میں کسی طرح کا وہ نہ ہو تو علاج بھی ہو جاتا ہے تو جو بھی تکنیکی آلات آئے ہیں تو ظاہر ہے ان سے فائدہ ہی ہوا اور اسی طرح ٹیکنالوجی سے تو یہ فائدہ ہوا ہی ہے